हाँ दूध व्यवसाय करते हैं दूध जैसे हम सुधा का डेरी चलाते हैं डेरी में दूध गाँव गाँव से सभी किसान लोग दूध लेके मेरे यहाँ आते हैं और उस दूध को हम कलेक्शन कर यहाँ से डेरी भेजते हैं डेरी से सुधा का जो प्रोडक्ट है वो लेके हम लोग पार्लर में अपना घर पे बेचते भी हैं वो जैसे दही घी दूध पनीर मिठाई इत्यादि उसके बाद कपड़ा का भी दुकान है कपड़ा लगभग दो हजार बारह से चला रहे हैं कपड़ा में हमारे यहाँ रेंज सौ से लेके के पाँच हजार तक का खरीदारी का कपड़ा है उसमें जैसे भी ग्राहक मने कम रेट का भी लेने वाले होते हैं और ऊपर का भी लेने वाले होते हैं तो ऊ सब रेंज का कपड़ा मेरे यहाँ उपलब्ध है कपड़ा में जितना भी होता है लेते हम देते हैं उसके बाद रिंग का कारोबार कर रहा है शौचालय सोखता सोखता में भी अच्छा है उसका भी घर घर जाकर गाँव गाँव में घूम घूमकर हम लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं सरकार का भी योजना है शौचालय का उसको भी हम लोग भर पूरा करते हैं वहाँ भी शौचालय पानी के लिए सोकता बनवाते हैं सब काम चलता रहता है उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट है किसान को जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है वो काम करते हैं कम लागत कम लागत में अधिक काम ऐसा होता है और उसके बाद खेती है खेती में भी हम लोग मुफ्त सब्जी का खेती करते हैं सब्जी में भी ठीक है आलू मकई ई सभी जाते हैं फिर मवेसी पाला दो चार पाँच गाय पालते हैं उसको दूध धूह के हम लोग समिति में देते हैं डेरी में उससे जो होता है वो हमको मिलता हैं मुनाफ़ा उसका ये सब है